ہاں دلّی میں ہر سال ایک ایونٹ ہوتا ہے جشن ریختہ کے نام سے وہ ایوری ایئر ہوتا ہے اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں فلمی ستارے آتے ہیں ادیب آتے ہیں شاعر آتے ہیں بہت بڑا وہ ایونٹ ہوتا ہے